میرے آبائی قصبے اور شہر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو مجھے پسند نہ ہو وہاں کی رہنا وہاں کی رہائش وہاں کی سیر وسیاحت وہاں کا کھان پان وہاں کے کھیل وہاں کا بیٹھنا اٹھنا یارانہ ملاقاتیں کھیت کھلیان میں گھومنا پیڑوں کے سائے میں بیٹھنا کھلے آسمان کے نیچے سونا رات کو لیٹتے ہوئے تاروں اور چاند کو دیکھنا یہ تمام چیزیں وہاں کی خوبصورتی کو اور وہاں کی رہائش کو اور مزیدار بناتی ہیں